सुपौल क्षेत्रमे बुजुर्ग के लिए जे स्वास्थ्य के जे व्यवस्था छै ओ स्वास्थ्य के व्यवस्था हालाँकि बहुत ही चरमरायल छै किया कियाकि जे सदर होस्पिटल छै ओहिमे वृद्धावस्था के लिए कोनो स्पेशल खिड़की नहि बनल छै की जे वृद्धावस्था जा कऽ अपन पर्ची कटा कऽ सही सॅं ओकरा देखभाल कए कऽ ओकरा केओ गाइड करय वला नहि छै ताकि ओकरा केओ डॉक्टर के पास लए जा सकै या कोनो डॉक्टर एहन नहि छै की वृद्धावस्थाके लिए स्पेशल कोनो वार्ड बनायल जाय सबके नोर्मल कॉमन वार्ड छै जाहिमे महिला आ पुरुष दूटा विंडो छै वृद्धावस्थाके लिए स्वास्थ्य के जे छै अलग से एकटा विंडो बनायल जेना चाही आ ओकर बाद वृद्धावस्था के साथमे कोनो ने कोनो एहन सिस्टर या कम्पाउनन्डर होना चाही देख रेख करय के लिए ओकरा सही मार्गदर्शन करय के लिए आ डॉक्टर के पास लऽ जाय कऽ दबाइ तक के सबटा सुविधा वृद्धावस्था के लिए होना चाही ओकर बाद हम तऽ सुपौल क्षेत्र के अंदर जतय भी वार्ड छै हर वार्ड के अन्दर एकटा क्लिनिक वृद्धावस्था के लिए होना चाही ओकर बाद जे ई पेंशन योजना छै चारि सए टका पेंशन बहुत कम छै आइ के समयमे किया तऽ महंगाई दिन व दिन बढ़ल जाइ छै आओर जादातर वृद्धा वृद्ध लोग जे छै ओकर बच्चा सब शहर सॅं बाहरे रहै छै जाहिमे ओकरा देखभालमे बहुत त्रुटि होइ छै ओकर बाद जे छै वृद्धावस्था के जे पेंशन चारि सए टका छै हमरा हिसाब से सरकार के एहि पर ध्यान देनाइ योग्य बात छै ई चारि सए टका से बढ़ा देना चाही ताकि चारि सए मे खरचा बहुत कम चलै छै किया तऽ दूध आइ दबाइ दुनिया भरि के खरचा छै त वृद्धावस्था के जे पेंशन छै ओ कम से कम सरकार के बढ़ा देना चाही ओकर बाद सरकार के कोनो ठोस कदम उठेना चाही जे वृद्धावस्था के लिए जे जेकर बच्चा सब बाहर मे रहै छै आर माय बाप के छोरि दै छै ओकरा लिए वृद्धाआश्रम हर एक ज़िला मे होना चाही